हाँ नमस्ते हाँ हाँ बोलिए ना

लखनऊ ऐतिहासिक चीज़ें आपको घूमना है कितने आदमी हैं आप हुँ हुँ अच्छा मतलब आपको पूरा सिस्टम चाहिए जैसे मतलब आठ लोग हैं तो जैसे मतलब एक छोटी सी बस चाहिए ए सी वाली रहने की सुविधा वग़ैरह वग़ैरह चीज़ें चाहिए देखिए एक आदमी का पर पर्सन छह हज़ार रुपये लगेगा हाँ पूरा लखनऊ घूमने का जिसमें आपको रहने का होटल का आना जाना भाड़ा किराया सारी चीज़ें हैं आपको घुमाने के लिए छह हज़ार रुपये एक पर्सन के पीछे आपको लगेगा

अरे सर ज़्यादा कहाँ है आप ही सोचिए आप जाएँगे ए सी से तो नॉर्मल ए सी से थोड़ी सफ़र होगा खाना पीना भी आजकल जानते हैं खाना पीना भी कितना महँगा है होटलों में रहना है वहाँ का लाइट बिल है पंखे हैं उसका बिल कैसे भरा जाएगा सर यह चालीस पचास वाली बातें हमने आठ आदमी का इस्टीमेट बताया तो मैंने आपका आठ आदमी के हिसाब से बता दिया आप जोड़ लीजिए

इसमें अभी कुछ जगह क्या है टोल टैक्स है जगह है वहाँ घूमेंगे वहाँ की पार्किन्ग है सारे सब पैसे जोड़कर आपको बताया गया है ड्राइवर के खाने का है ड्राइवर को रहने का है तब तो ड्राइवर तो घर गाड़ी में तो नहीं ना रहेगा दिन भर आप लोग के साथ जाएगा चलेगा उसका खाना पीना अभी क्या है अगर ऐसा है तो एक आदमी का आठ हज़ार दे दीजिए जिसमें ड्राइवर को खाना वाना मत खिलाइए आप लोग हाँ तो वही देख लीजिए जैसा आपको समझ में आए वैसा बताइए और खाली लखनऊ ही में लखनऊ में और कोई जगह और नहीं घूमना है अरे लखनऊ में भूल भुलैया है मायावती जी ने पार्क बना दिया है उसमें चलिए बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जहाँ गदर पिक्चर की शूटिन्ग हुई थी वह भी है

जैसा रहेगा आप बताइएगा नॉन ए सी बस वही समझ लीजिए पर पर्सन का पाँच हज़ार जाएगा हाँ जैसा आपको समझ में आए वैसा बताइए